हमर व्यक्तिगत लक्ष्य अछि चित्रकार बन बननाइ आ जाहि लेल हम सतत कार्यरत छी काज कऽ रहल छी बचपनसँ हमर ई सपना छलए जे एकटा पैघ चित्रकार बनी तऽ हम पैघ भेलहुँ बचपनसँ बनेनाइ शुरु करैत छलहुँ नीक नहि बनल छल प्रयास करैत छलहुँ आ प्रयास करैत रहलहुँ आ आब जे छै से नीक बनैए आ हम ककरो प्रतिरूप कोनो मनुष्य या कोनो प्राणिके प्रतिरूप उतारयमे हम माहिर छी तऽ हमर इएह लक्ष्य अछि जे हम एकटा पैघ चित्रकार बनी आ ओहि लेल हम प्रयास कऽ रहल छी आओर एकर माध्यमसँ हम बहुत जगह जेबो केलहुँ बहुत स्थलपर गेलहुँ आओर ओतुका चित्रकारी ओ जगहके चित्रकारी केलहुँ आ एखनहु कऽ रहल छी आगू सेहो जायब आओर हमर लक्ष्यके जहाँतक बात अछि हम चित्रकारसँ चित्रकारीके कोनो पढ़ाइ नहि केलहुँ हेँ अपनेआप चित्रकारी ऑनलाइन माध्यमसँ या ककरो माध्यमसँ सिखलहुँ अपनेआप आ अपनेआपे बनबैत छी बनबैत रहब इएह हमर लक्ष्य छी